चौह्बी सतंबर उन्नी सौ अस्सी चौह्बी दिसम्बर दो ज्हार दो त्रै मार्च उन्नी सौ छेआसी सत्त अप्रैल सतारां सौ अस्सी छे जून उन्नी सौ पचासी